नमस्कार

सूज़ मिल जाएँगे आपकी दुकान पर हाँ वही ब्राण्ड में दिखाइए कुछ बढ़िया सा चलिए आप दिखाइए देखते हैं जी पाँच नम्बर लगेगा और ब्राण्ड में दिखाइए आप किस रेन्ज तक में रहेंगे जी जी दिखाइए ये आठ सौ वाला कितने में पड़ेगा

जी जी जी

जी इस इस क्वालिटी में कोई दूसरा कलर दूस दूसरा कलर भी है जी ये ये ये उधर उधर ये ये वाला दिखाओ ये वाला ये इधर राइट साइड हलो जी ये अभी जान कर जो बेहतरीन हों आप अपनी तरफ से भी दिखा सकते हैं जी जी चलेगा चलेगा दिखाइए दिखाइए

इसका साइज़ कुछ बड़ा नहीं लग रहा आपको जी चेक करते हैं चेक करते हैं जी आप आप नीचे रखिए अभी हम पहन कर देख लें देखेंगे नहीं तो कुछ ऐसे ही लग रहा था मतलब सॉफ़्ट आ जाएगा न वो

जी जी जी ठीक भैया नमस्ते फिर मैं बाद में आ कर लेता हूँ थोड़ा मार्केट घूम कर वापस आता हूँ फिर लेता हूँ आ कर